म्हाका एक नुस्त्याची आवड खूब आसली ल्हानपणान हांव इस्कॉलान वयता तेन्ना अशें रातचे नुस्तें धरूंक वयताले आनी रातचे नुस्तें धरून एक तर म्हाका शेंवटो म्हणान मेळ्ळो व्हडलो तो शेंवटो पाणयान आसताना तो मातसो तेका ताकद जादा आसता ना आनी वयर काडटाना तेका ताकद तेची कमी आसता ते तो व्हडलो हातभर शेंवटो म्हाका मेळ्ळो तो शेंवटो पी कसो धरूचो तो शेंवट्याची गालमुटान जंय कांय हात घातलो आनी तेका घट्ट धरून तेज्या बोडकी धरून चावली पयली चावली आनी हे करून तो धरून का काडलो वयर काडलो तर तो ब काडलो तो पिशवेन घातलो आनी पिशवी मी कमरेक बांदलेली ते कमरेक बांदून पिशवी मी डबा डबा करून पाणयान तरला धपके मारूंक लागलो की असो कोण तरी किये करपा पा पेंवता असो कोण माणुस पेंवता असोय लोकांनी दिसोन जाय घबा घबा घबा करून म मी बरोबरचे आसले ते सात आठ जाण आसले तेंच्याक बी खबर नसली म्हाका अहो मोठो मासो मेळ्ळा मी सांगलय तेंका बाबा रे एक असो म्हाका मोठ्ठो मासो मेळ्ळा हा तुमी पिशें म्हटला तुमी तो काय मराय ना आनी जमनीर डबा डबा डबा करून उडके मारीत रवता तेन्ना म्हाका नुस्त्याक वयतालो हांव बारीक बारीक नुस्ते बी खूब मेळ्ळेले खूब आनी सगळ्या वाड्यार बी वांटाप आपूण जाय ते आदले बी वर्सांनी बी ल्हान आसताना आमकां फ्रिज नासले फ्रिज नासल्या कारणान आमका जाय तेत नुस्तें दवरुंकचे पडा बाकीचे सगळें गावांक सगळ्यां वांटुचे पडा ते खूब मजा केल्या आमी ल्हान आसताना की म्हाजे आतां आमकां आतां मेळाना आता खंय गेलय दर्या जाला आ आई बी आहा घरा कडे जाल्या ती नुस्ती वाट पयता ये घरा कडे दर्यार कित्याक गेला तुजे कडेन पयशें ना अशें तें हे तें तें नाका जाल्ले उतरां उलयता आनी आतां ती मजा करूंक मेळाना आदल्या वो आदलो ल्हानपणान आमी थंयसर दर्यार वचान नुस्तें अशें तणान अशें भाजुन खाताले ते ये घर केन्ना घरा कडेन तेल नासले गॅस नासली म्हणजे ता हाडलेले घरा कडेन चुलीर तव्यार बेश्टे तेल घालीनसताना भाजुन खावचें पडा आता आमकां सगळें मेळटा आनी सगळें मेळटा पूण टायम मेळाना की आता आमची गांवपणा जास्त जातात न्हू